نسل گانا گانا مطلب ایک کلا ہے اور ایک آرٹس ہوتی ہے یہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی اگر کا چاہے تو میں سنگر بننا چاہتا ہوں یا گانا گانا چاہتا ہوں تو ہر کوئی گا سکتا ہے اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور بہت پریاس کرنے کے بعد بہت پریکٹس ہوتی ہے اس کے بعد کہیں جا کے آپ تھوڑا بہت گانا گانا سیکھتے ہو اور اس کے لیے آپ کو روز ہر روز ہر دن ہر گھنٹے آپ کو ایک محنت کرنی پڑتی ہے اور ایک کچھ نیا سیکھنا پڑتا ہے جس وجہ سے یہ گانا گانے کی جو ہوتی ہے اور اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو کھانے کا بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے کچھ چیزیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ہم نارمل ہوتے ہیں ہم کچھ بھی ٹھنڈا کھا لیا ہم نے گرم کھا لیا کچھ کھٹا کھا لیا پر جو گانے گانا جو گانا ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں ہر ایک چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کون سی چیز کب لینی ہے کون سی چیز کہاں لینی ہے اس سے ہمارا گلا خراب ہو جائے گا تو اس چیز کے لیے ہمیں سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے اور بہت محنت کے بعد کہیں جا کے تب کہیں جا کے ایک آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ بنتا ہے ہر کسی کی یہ بس کی بات نہیں ہوتی گانا گانے کے لیے تو اس میں بہت محنت لگتی ہے اس کے بعد کوئی انسان گانا گا پاتا ہے